ग्रामीण शहरी शिक्षण पद्धति में अंतर है ग्रामीण शिक्षा में बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थोड़ा मासूमता रहती है वो बच्चे थोड़े से कई भार के जगत से भिन्न अभिन्न भिन्न रहते हैं तो उनको पढ़ाने में तौर तरीके अलग होते हैं और शहरी शिक्षा में बच्चे थोड़े से जानकार होते हैं उनको शहर से वो भार शहर में रहते हैं तो निश्चित तौर पर उनके उनका वातावरण अलग रहता है तो हमें ग्रामीण शहरी शिक्षण पद्धति पर अलग अलग तरीके से काम करना चाहिए और बच्चों को उनके मानसिक स्तर पर पढ़ाना चाहिए